हैलो हैलो मैम आप ज्वैलरी शॉप से बोल रही हैं हाँ हम तो ये कहते हैं मतलब कह रहे हैं कि आपके यहाँ मतलब शादी में हमारे घर शादी पड़ी है तो हर मतलब कोई भी गहना हम लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा जैैसे गले का हार हो गया मंगलसूत्र हो गया चैन चैन नए डिजाइन में चाहिए जैसे हार मंगलसूत्र चैन नए डिजाइन में चाहिए और कान का झुमका उमका

और जैसे वह न नथ नथिया नए डिजाइन में आपके पास है जैसे जो भी हम खरीदेंगे हमको सब नए डिजाइन में हो तो देखो पायल वायल लागी एकदम फैन्सी चाहिए थोड़ा ऐसे देखने में सुंदर लगे

और बिछुवा उछुआ भी होगा ना अच्छा

आपकी दुकान आपकी दुकान कहाँ पर है

सिधारी पर है तो कब ए कब तक आपकी दुकान खुली रहती है शाम में कितने बजे तक

हाँ जैसे हैं ना मतलब किस टाइम पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती जिस टाइम पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी उसी टाइम पर आएँगे वैसे हमको ज़्यादा लेना हैं ना थोड़ा आराम से बैठ के लेंगे दोपहर में कि जैसे इतना सामान इतना सामान लेंगे तो कुछ डिस्काउंट उस्काउंट भी मिलेगा कि नहीं अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अच्छा हाँ हम खुद तो ठीक है मतलब या तो शाम में नहीं आएँगे कल ही आएँगे कल दोपहर में आएँगे आपके यहाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी तो अच्छे से ठीक से देख भाल के लिए

हाँ हाँ ठीक है तो कुछ डिस्काउंट भी दे दीजिएगा अरे ये जो बताएँ हैं हार बताएँ है और ये कान का और ये जो कान का नथिया भी चाहिए था हाँ ठीक है कल दोपहर में आएँगे मैम ना ठीक है नमस्ते नमस्ते